बागवानी के दौरान जेना बुझूँ की कद्दू खीरा फूलमे कीड़ा लागि जाइ छै तऽ कीड़ा तऽ लागि जाइ छै ओकरा प्रयासमे जेना उज़रा उज़रा कीड़ा लागि जाइ छै तऽ फूल नहि फरै छै या कद्दू फरै नहि छै फरै छै तऽ ओ फूल भैकऽ सड़िक खतम भए जाइ छै तऽ ओहिमे कीटनाशक दबाइ लाबिकऽ बाज़ारसॅं छिड़कै छियै तऽ किछु दिनके बाद लागै छै की जे ओ कीड़ा मरि गेलै हँ कीड़ा तऽ मरि जाइ छै आ ओ ओकर जे फल होइ छै फूल होइ छै से पहिले जेना फल होइत रहै ओना नहि होइ छै कोनो छोट भए जाइ छै कोनो पैघो भए जाइ छै तऽ एक समान नहि रहै छै बाज़ारसॅं दबाइ दै छीयै तऽ सुधरै छै